जब कार्यस्थल पर मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उस मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए सब से पहले मैं अपने सहयोगी जो भी कर्मचारी हैं उनसे बात करता हूँ एक एक करके उनसे उस परिस्तिथि कैसे कैसे मुश्किल परिस्तिथि हुई है उसके बारे में बात करता हूँ और फिर सबसे बात करने के बाद एक निश्चित रूप से हम उस परिस्तिथि से बाहर निकल जाते हैं